اِس خطّے کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بہت ہی اچھے نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں جیسے کہ کبھی اس خطے میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں یا ثقافتی رسومات ہوتی ہیں یا کچھ فیسٹیول ہوتے ہیں تو اِس خطّے کے لوگ دوسرے خطّے کے لوگوں کو بہت ہی پیار سے بلاتے ہیں انہیں مدعو کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں انہیں اپنے فیسٹیولس میں اپنے مذہب کے جو بھی ثقافتی فیسٹیولس ہوتے ہیں انہیں شریک کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور وہ لوگ بھی بہت ہی خوشی کے ساتھ اِس خطّّے کے لوگوں کے بلانے پر خوشی خوشی چلے آتے ہیں اور ان کے جو بھی رسومات ہوتے ہیں جو بھی فیسٹیولس ہوتے ہیں انہیں ان میں شامل ہو کر بہت ہی خوشی محسوس کرتے ہیں